ایل پی جی سلینڈر استعمال کرتے وقت ہمیں ہمیشہ ان حفاظتی احتیاطی تدابیر کو مدنظر رکھنا چاہیے جیسے کہ گیس سلینڈر جیسے ہی ہمارے گھر پہ آئے ریگولیٹر صحیح ڈھنگ سے اس کو لگانا چاہیے پئپ میں کچھ ہول ہے کیا پئپ ڈیمج ہے کیا اسے بغور دیکھنا چاہیے اور کھڑکیاں کھلے رکھنا چاہیے بچوں کو ایل پی جی گیس سلینڈر سے دور رکھنا چاہیے اور پکوان کرتے وقت اپ پلاسٹک کا گون نہیں پہننا چاہیے اور پکوان مکمل ہو گئے بعد میں ہمیشہ ریگولیٹر کا نوپ جو رہتا ہے وہ آف کرنا چاہیے تاکہ کوئی سانحہ مشکل سانحہ نہ پیش آئے